हमारे यहाँ जैसे कि चरने के लिए बड़े शौक से जैसे एक गाय पाले हुए हैं और वो गाय बहुत छोटी है तो ये ये शहर है यहाँ चरने की जगह तो है नहीं तो उसको जो है घर पर ही हम लोग को जैसे चरने के लिए खाने के लिए भूसा ख़रीद कर लाते हैं उसको भूसा खिलाते हैं बाहर से जैसे चरी हुआ लाए और बरसीन हुआ ले कर आएँ और उसको उबालते हैं उबाल कर उसको खिलाते हैं और उसको जो है जैसे ठंडी होती है तो ठंडी में उसको बोरी सी के उढ़ाते हैं और उसको बाहर धूप मे धूप में ठंडी मे धूप में निकालेंगे धूप में बांधेंगे छाऊं मे नहीं रहने देंगे और रात को उसको हुआ तो अंदर रखेंगे उसके आस पास साफ़ सफ़ाई रखेंगे उसका जैसे गोबर हुआ उसको भी निकाल कर बाहर निकालना जितना साफ़ सफ़ाई उसके पास रहेगाी उतना ही अच्छा है और गर्मी हुआ तो गर्मी मेन जैसे कि उसको छाऊं में रखेंगे धूप में नहीं रखेंगे और उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगे और जैसे अगर वो बच्चा देने वाली है तो उसके लिए जो है अच्छा सा उसका पालन पोषण और अच्छा करेंगे उसके लिए जैसे कि हरी घांस खिलाएंगे और उसके लिए जो है अच्छा सा जैसे औरत के लिए ही खाना अच्छा होता है वैसे ही गाय के लिए भी ध्यान देना पड़ता है जैसे उसके लिए बजरी हुआ जूनद्री हुआ उसको उबालेंगे उसको जो है खिलाएंगे गुड़ हुआ उसको खिलाएंगे और जब वह बच्चा दे और दी है तो उसके जो है उसको बाहर निकालेंगे और उसके खाने पीने का ध्यान देंगे